स्थानीय स्कूलन में प्रवेश वठण जे लाइ प्रक्रिया ॾाढी सहुली आहे पंज सालनि जी उमिरि वारो ॿार जो नालो असां वञी करे पहिरियों दर्जे में लिखाए सघूं था उन जे लाइ असांखे ॿार जो आधार काड माता पिता जो आधार काड ॿार जे ॼनम जो प्रमाण पत्र ॾियणो आहे ऐं उन खां पोइ ॿार जो रजिस्ट्रेशन करे छॾींदा आहिनि कोई फी ॾियणी कोन्हे सरकारी स्कूलन में असांजे हिते पढ़ाई बिल्कुलु मुफ़्त आहे उन खां पोइ स्कूल वारा ई वर्दी बि ॾींदा आहिनि किताब कापियूं बि ॾींदा आहिनि ऐं ॾींहं जो खाधे जो प्रबंध बि कंदा आहिनि मिडडे मील्स चवंदा आहिनि उहा रोज़ ॿारनि खे मुफ़्त में मिलंदी आहे कापियूं किताबनि जे लाइ पैसा ॾिना वेंदा आहिनि उन्हनि जे सिधे अकाउंट में हिकु बैंक अकाउंट हुजणु खपे ॿार जे नाले जो उहो नंबर ॾियणो पवंदो आहे उन में सिधो पैसा वेंदा आहिनि जिता पैसा कढाए करे तव्हां ॿार जी वर्दी ऐं किताब कापियूं बस्तो वठी सघो था ऐं ॿार सिधो पढ़णु अचे कोई फी कोन्हे सभु मुफ़्त आहे